ہیلو میں احمد غزالی بول رہا ہوں کیا آپ ہمیں منار کے سرسبز پہاڑوں کا سفر دکھا سکتے ہیں واقعی وہاں کیسے پہونچیں گے واقعی میں پیدل چل کر کیا خوشی ہوگی کیا آپ اس کے علاوہ اور بھی جگہ ہیں جو دکھانے چاہیے آپ کی رہنمائی سن کر تو مجھے پوری ترقی کے ساتھ منار کا سفر کرنے کا موسیقیت محسوس ہو رہی ہے جی تھینک یو